हैलो हा हरिओम अंकल डोली नाश्ते वारा था ॻाल्हायो न मां राजेश जी नूहं थी ॻाल्हायां मूंखे अॼु ऑर्डरु ॾियणो नाश्ते जो शाम जे लाइ नागपुर मां महिमानु लथिया आहिनि त शाम ताईं ऑर्डरु तव्हां मोकिले छॾिॼो शयूं लिखाए थी छॾियांव मां तव्हांखे त ख़बरु अथव जेके जेके असांजे घरु लॻंदियूं आहिनि बट हिकु दफ़ो वापसि लिखाए थी छॾियांव त चारि प्लेट सम्बोसा चारि प्लेट सोयाबीन वारी दाल हिकु प्लेट ढोकला ऐं हिकु प्लेट ॼमूं इएं शाम ताईं जल्दी मोकिले छॾिजो